हैल्लो हांजी हांजी ओ तुस इयां बेचना कुसै जां इयां अपने घर आस्तै चाहिदा अच्छा दुकान ऐ थुआढ़ी हांजी दस्सो रेट चार सौ पचत्तर रपे किल्लो ऐ प्योर मखीर जेह्ड़ा हां ते चार सौ पचत्तर रपे दिन्ने अस प्योर मखीर ते हां ते तुसेंई भजाई देगे दुकाना तुसें अग्गै बी बेचना तुसें बेचना ओह् चार सौ पचत्तर रपे तुसें साढ़े कोला लैना ते हां पंज सौ रपे किल्लो तुसैं अग्गै बेचना हां

नेईं मखीर ठीक ऐ मखीरे नि चक्कर ऐ ते चलो तुसें अपने अग्गै बेचना चलो तुसें ई पं'जी रपे उदे च मिलने न

चलो ठीक ऐ